ہاں جی ہاں ہلو

ہلو آپ کا آواز بریک ہو رہا ہے جی میں نے آپ کے یہاں سے آئل خریدا تھا جی ہاں جی ہاں منٹو آئل خریدا تھا آپ کے پاس سے بٹ اس کا میں تو ریویو اچھا نہیں دوں گا انکل اس کی تھکنیس بہت زیادہ ہے اس میں سے آئل اسمیل آئلی اسمیل بھی بہت زیادہ آ رہی ہے اس آئل اسمیل بھی بہت کر رہا ہے پلس اس کی تھکنیس بھی بہت زیادہ ہے اور کھانے میں ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں آ رہا ہے جی جی جی نہیں میں نے تو بہت میں نے تو بہت دل سے آپ کے پاس سے خریدی آئل خریدا تھا مگر کھانے میں بھی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے پلس اس کا جی جی آئل میں سے اسمیل بھی بہت زیادہ آ رہی ہے کیا آپ کا ایکسپائر آئل تو نہیں تھا بہت زیادہ پرانا آئل تو نہیں دے دیا آپ نے مجھ کو ارے ایسے کیسے آپ نے دے دیے بنا چیک کرے آپ نے دے دیے اتنا خراب آئل کھانا پورا خراب ہو گیا آپ کے تیل کی وجہ سے آئیں جی آؤں کیا شاپ پہ آؤں ابھی ماں بہن کروں آ کے آپ نے دیا کیسے پھر اتنا پرانا آئل آپ نے مجھ دیا کیوں جی آپ کے آپ کے آئل کی وجہ سے پورا کھانا خراب ہو گیا ہے اس میں سے اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہے کیسے آپ نے اس کو سیلنگ کے لیے نکال لیا کیسے آپ نے اس کو کاؤنٹر پہ لایا کیسے اس کو آپ نے مارکیٹ میں لایا بہت خراب ریویو ہے اس کا بہت خراب ریویو ہے میں وہ تیل واپس لے کر کے آ رہا ہوں آپ تیل واپس لیجیے اور پورے پیسے مجھے واپس دیجیے جی جی میں آپ کی شاپ پر آ رہا ہوں آپ مجھے وہ آپ کا تیل واپس لیجیے اور مجھے میرے پیسے واپس کریئے کتنا خراب آئل دیا ہے آپ نے آپ کی بھابھی مجھے اتنا چلا رہی ہے کہ یہ آپ کیا لے کر کے آئے ہو یہ آپ کیا لے کر کے آئے ہو اتنا مار رہی ہے وہ مجھے کھانا نہیں دے رہی ہے آئیں دو دن سے میں بھوکا ہوں دوستوں کے گھر پر رو جا کر کے پھوکٹ کی روٹیاں توڑ رہا ہوں میں آئیں دوستوں کے گھر پہ میں پھوکٹ کی روٹیاں توڑ رہا ہوں کب تک کھلائیں گے مجھے میرے دوست ہاں اور وہ ان کے گھر میں خود رہتا نہیں ہے وہ کیسے کیسے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں آپ کے اتنے خراب تیل کی وجہ سے میں کل آپ کی شاپ پر آ رہا ہوں مجھے کل کل وہ تیل لے کر کے مجھے میرے پیمنٹ واپس دیجیے چلیے رکھیے فون